میں ترمیم کو کسی بھی تحریر کی جان سمجھتا ہوں اور جتنی بار نظرثانی اور ترمیم کی جائے گی میں اپنی دو تین کتابوں کا میں چھوٹا سا مؤلف اور مصنف ہوں میں کوئی بھی کہانی لکھتا ہوں تو اُس کو لکھ لینے کے بعد میں بھول جاتا ہوں اور پھر میں ایک مہینے کے بعد اس پہ کام کرتا ہوں تو مجھے وہ کہانی کو اَز سرِنو میں پھر سے اُس میں ترمیم ترمیم اور تصحیح کرتا ہوں اور پھر اُس کو میں چھوڑ دیتا ہوں اور پھر ایک ہفتہ دس دن کے بعد میں دوسری کہانی پہ کام کرتا ہوں اور پھر اُس دوسری کہانی پر میں ایک ہفتے ایک مہینے بعد ہفتے بھر کے بعد پھر دوبارہ کام کرتا ہوں تو اِس طریقے سے میں اپنی ایک کہانی پر میں کم سے کم تین سے چار بار میں الگ الگ پندرہ بیس دن کا گیپ دے کر کے میں نظرِثانی کرتا ہوں پھر اُس کے بعد طباعت کا مرحلہ آتا ہے اور الحمد اللہ میری کئی ساری جو ہے کہانیاں وہ انٹرنیشنل مصر کے جو ہے مقابلہ جاتی اس میں جس میں عربوں کے بہت سے لوگوں نے شرکت کی تھی عرب دنیا میں تو نا چیز کا بھی نام اُس میں جو ہے اُس پہ تیسرا نم تیسرا پرائز مجھے ملا تھا ایک لندن کے عربی کہانی نگاری کے مقابلے مجھے تیسرا پرائز ملا تھا اِسی طریقے سے ایک مصر میں تحریری قصہ نگاری کا مقابلہ ہوا تھا اس میں مجھے جو ہے وہ کم سے کم ایک اوک ہزار لوگوں نے اُس میں حصہ لیا تھا ناچیز کا شاید پچیسواں نمبر آیا تھا تو اللہ کا شکر ہے میں اِسی کو ترجیح دیتا ہوں کہ ہر آدمی اپنی تحریر کو بار بار پڑھتا رہے